ते में अपने ग्रांऽ दी गल्ल करनी आं साढ़े ग्रांऽ दे जि'न्ने बी आम लोग न उं'दा गल्ला कोई आम गल्ल नेईं ऐ लोन लैना उं'दे आस्तै बड़ी बड्डी गल्ल ऐ लोन लैना क्योंकि जेह्के जरूरतमंद लोग होंदे न उ'नेंगी लोन थ्होंदा निं ऐ पैह्ली गल्ल साढ़े ग्रांऽ दी एग्जेम्पल में दिन्नी आं मिगी एह् निं पता की बाकी ग्रांऽ बिच केह् होंदा हर इक्क जगह पर लोन थ्होई पा दे होने पर साढ़े ग्रांऽ दे में तुसें सिचूऐशन बी सनान्नी आं के केह् होआ हा ते पैह्लें बी जेह्ड़े साढ़े जरूरतमंद लोग होंदे उ'नेंगी लोन बिच बड़ी जादा दिक्कत आंदी क्यों क्योंकि जेह्ड़े गरीब घरै दे लोग होंदे न ठीक ऐ उ'नेंगी लोन दी बड़ी जादा दिक्कत होंदी लेकिन बैंक आह्ले उ'नेंगी लोन देने आस्तै मनदे निं हैन की के जेह्ड़े मतलब अमीर लोग होई गे उ'नेंगी लोन दी ते इ'न्नी जादा जरूरत होंदी निं ऐ लेकिन प्ही बी उ'नें लोन जेह्ड़ा ऐ पंज छे दिनें दे अंदर अंदर लोन थ्होई जंदा होर मतलब में तुसेंगी सनान्नी आं के मेरे रिलेटिव बिच औंदे मेरे चाचू उ'नें गी बी लोन दी बड़ी जादा जरूरत ही बड़ी जादा गरीब फैमिली दा बिलांग करदे ओह् ते उ'नेंगी अपनी कुड़ी दा उंदी अपनी कुड़ी दा ब्याह् फिक्स होई दा हा ते उ'नें अपनी कुड़ी दा ब्याह करना हा ते उंदे कोल पैसे बिल्कुल बी निं ऐ हे ते उ'नेंगी लोन दी बड़ी जादा जरूरत ही लेकिन ओह् जिसलै ओह् लोन लैने गी गे बैंक च ते बैंक आह्लें केह् आक्खेआ असें ई कोई ऑर्डर निं आए दा ऐ लोन देना क्योंकि ओह् गरीब बंदे न अगर उसदी जगह कोई अमीर बंदा बैंक च गेदा होंदा उसी तैलियें तैलियें दो मिंट च लोन थ्होई जाना हा लेकिन उ'नें गरीब बंदे गी दिक्खेआ ते आखेआ के असें गी गौरमेंट दा ऑर्डर निं ऐ लोन लैने गी ते ओह् दादा निराश होइयै घर आए उ'नें घर आइयै सारें कन्नै गल्ल लाई के असें ई लोन नेईं थ्होई पा रदा बड़ी जादा दिक्कत आवा दी ते मेरे इक्क ताऊ हे मेरे ताऊ गे बैंक बिच ते बैंक च जाइयै उ'नें गल्ल कीती बैंक मैनेजर कन्नै की तुसें ऑर्डर निं ऐ लोन देने दा ते तुस प्रूफ दस्सो असें ई ते उ'नें प्ही प्रूफ मंगेआ उं'दे थमां बैंक मैनेजर नै कोई प्रूफ निं दस्सेआ आखदे साढ़े कोल कोई प्रूफ में कुत्थुआं दस्सना तुसें ई होर चलो प्ही ते मन्नियै हां ते ऐसा ऑर्डर निं ऐ आए दा लेकिन उ'नेंगी गी बी लटकाइयै रक्खेआ एह् जेह्ड़े डॉक्यूमेंट ओह् डॉक्यूमेंट दो मतलब इ'न्ना जादा लटकाइयै रक्खेआ क्यों क्योंकि ओह् गरीब लोक न पर उ'नें ई लोन जेह्ड़ा हा ओह् इक्क म्हीने दे बाद थ्होआ हा चलो लोन थ्होई गेआ हा पर ब्याह ब्याह् होने शा बाद लोन थ्होआ ते में इ'यै सिचुऐशन तुसेंगी सनान्नी आं लोन लैना अजकल बी कोई निक्की गल्ल निं ऐ बिच बिच जगह् न जेह्ड़ियां जेह्ड़े ग्रांऽ च न ते उद्धर बड़ा इम्पासिबल होई पा दा लोन लैना जरूरत मंद लोकें गी जि'न्ना ऐ लोन नेईं थ्होई पा रदा ऐ ते मेरी एह् रिक्वेस्ट बी ऐ के मेरी तुस गौरमेंट कन्नै की तुस हर इक्क जगह पर तुसें दिक्खना चाहिदा की केह्ड़ा बैंक मैनेजर केह् कम्म मतलब लोन दा केह् करा दा पूरा दिक्खना चाहिदा ते इक्क होर एगजैम्पल ऐ मेरे कोल मेरे घरै दी कि मेरा जेह्ड़ा घर ऐ मेरा दादी घर जिद्धर ऐ ते बड़ी जादा बारिश उस दिन बर्खा पवै दी ते बर्खै दे कारण साढ़ा जेह्ड़ा घर हा उप्पर टीन जेह्ड़ी असें थोह्ड़ी जेही पाई दी ही ओह् पूरी उड्डी ऐ मतलब पूरा साढ़ा घर जेह्ड़ा हा बर्खै दे कारण पूरा रुढ़ी आ हा ते अस गे गौरमेंट कोल उं'दे कोला लोन लैने गी गे बट असें गी लोन नेईं थ्होई पाया क्यों क्योंकि अस गरीब लोग हे मतलब ओह् ही ऐ ना के जिसी जरूरतमंद लोकें गी थ्होई जंदे लोन ते उ'नें ई लोन थ्होई निं पा दा ऐ ते रेही मेरी ते में इ'यै दिक्खे दा अपनी अक्खीं कन्नै में एह् दौं इंसीडेंट दिक्खे दे ते एह् में थुहाड़े कन्नै शेयर कीते ते लोन दे हून ते गौरमेंट बड़ी जादा तरक्की करी चुक्की दी ऐ हू'न ते आई थिंक हू'न ते लोन थ्होई पा दे होने हू'न इक इक दिन च बी लोन देआ दे लेकिन पैह्लें जेह्ड़ा हा सिस्टम एह् बिलकुल निं हा होर हू'न बी बिच बिच जेह्ड़ी जगह न उद्धर लोन लैना कोई आम गल्ल निं ऐ